سرکار کی ایسی بہت ساری اسکیمیں ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ بہت پرافٹ کر رہی ہے مطلب اس کا آنند لے رہی ہے جیسا کہ ابھی لاک ڈاؤن میں سارے ہی زیادہ تر سارے ہی لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے کھانے کھانے کے بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا تو سرکار نے بہت ساری چیزیں ایسی بٹوائی ہیں جو گھر کی ڈیلی یوز میں کام آتی ہیں اور جیسے انہوں نے راشن کروایا راشن بٹوایا سب سے بیسٹ چیز جو انہوں نے کی ہے لاک ڈاؤن میں راشن بٹوانے کی کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مطلب ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے اور ان کو پیسے بھی دیے ہیں ساری لڑکیوں کے نام پہ دو دو ہزار روپے اس سے زیادہ بھی آئے ہیں اور بہت ساری چیزیں کروائی ہیں جو لیڈی سرکار میں ہوتی ہیں مطلب کرمچاری اس میں انہوں نے عورتوں کی بہت ساری چیزوں کو سمجھ کے پیڈ اور بھی بہت ساری چیزیں بٹوائی ہیں جو ڈیلی یوز میں کام ہوتا ہے لوگوں کو کام دلوایا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں بے روز گار ہو گئے تھے اس ٹائم کی وجہ سے کیونکہ وہ ٹائم ہی ایسا وہ پینڈمک ہی ایسا تھا جس میں بہت سارے لوگ برباد ہو گئے تو اس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری اسکیمس چلوائی ہیں جیسے کہ فری میں مطلب اکاؤنٹ کھولنا اور بھی بہت ساری چیزیں